हमसभ नौकरी चाकरीवला जे छै से वीडियो कैमरा बना कऽ तऽ अपन भेजै छियै तऽ दू चारि पाइ ओहूमे कमाइत छै हमसभ कथीमे कमेबै हमसभ तऽ उएह देखै छियै एहीसभमे छै आइ मोबाइल चला कऽ वीडियो चला कऽ एहिपर हम देखै छियै वीडियो कैमरासभमे सभ कमाइ छै सभ फेसबुक चला रहल छै सब दू चारि पाइ दस पाइ कमाइत छै हमरासभके तऽ सेहो राजी रोजी रोजी नहि छै खैर पएर छै तऽ देखल जेतै बुझल जेतै भगवानके घरमे जा कऽ तऽ सभके सभ रोजगार छै सभ रोजगारमे सभ अपन खा रहल छै पीबि रहल छै जेना जे करै छै से करै छै विडियो कैमरासभ चला चला कऽ सभ अपन देखै छथि सुनै छथि हर रोजगार बनबै छथि नौकरी चाकरी जकरा छनि तकरा सरकारी नौकरी छनि जकरा नहि छनि से प्राइभेट नौकरी छनि जे घरोपर छथि अपन विडियो कैमरा चलबै छथि करै छथि धरै छथि खाइत छथि पीबै छथि लैत छथि हमरासभके तऽ किछो नहि अइ हमसभ कथीसँ करब हमसभ कहाँ जायब कोन नौकरी चाकरी करयके लेल हमरासभके कोनो हाल रोजगार नहि अइ हमरासभके तऽ हाल रोजगारके चलते हमरासभके तऽ एगो पुरुषो अइ से घरपर बैसल अइ पएर हाथमे बेमारी दुःख भऽ गेल छनि कोनो साधन नहि अइ जे हमसभ जायब आ हमसभ करब दाइ बाबू सभके आशामे छी पड़ल तऽ आइ दाइ बाबूके